जय झूलेलाल मां रोज़ु अधु कलाक पंहिंजे शरीर जे मथां कीअं बि करे टाइम कॾहिं हेठि बगीचे में टहलणु वेंदी आहियां कॾहिं कॾहिं मां ॾुक बि पाईंदी आहियां नंढी पंजाहु मीटरनि जी कॾहि सौ मीटरनि जी ईअं मूंखे रोज़ हे ज़िंदगीअ में रोज़ु पंहिंजे मथां अधु कलाकु कढण सां मुंहिंजी सिहत ते तमामु सुठो असरु पियो आहे मां तमामु ख़ुशि फील महसूसु कंदी आहियां फ्रेश महसूसु कंदी आहियां ऐं मां चाहींदी आहियां की मां कहिड़ो ई बि व्यस्त टाइम में पाण खे कीअं बि अधु कलाकु कढी करे बगीचे में ताज़ी हवा खाई टहले थोरी ॾुक पाए जॉगिंग करे पंहिंजे शरीर जे खे फिट ऐं फाइन करे अचां जय झूलेलाल